हेलो हाँ जी मैं ऑफिस से बोल रही हूँ जी हमने आपको जो काम के लिए एक टीम वर्क दिया था तो वो आपका कैसा चल रहा है अच्छा तो आपको अच्छा तो आप को किसी भी प्रकार की कोई मतलब कोई भी काम में दिक्कत तो नहीं आ रही है आपके टीम के जितने भी जी आपके टीम के जितने भी मेम्बर हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं अच्छा नहीं वही हमने जानकारी के लिए लगाया था क्या हमने जितने आपको इम्प्लॉय दिए थे और आप सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और आपके काम की प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है अच्छा मतलब आपके जो जितने भी इमप्लॉय हैं तो वो अच्छे से काम कर रहे हैं अच्छा और उनकी सैलरी वगैरह आप टाइम से दे देते हो ठीक है वही आपकी जानकारी के लिए हमने लगाया था और वैसे भी आपको और भी टीम काम के लिए और भी व्ययक्तियों की जरूरत पड़ेगी तो हमें बताइएगा हम आपको पूरा सहयोग करेंगे अच्छा ठीक है धन्यवाद